پودوں کو اُگانا اور پودوں کو لگانا میرا بہت پسندیدہ مشغلہ ہے پودے ہماری زندگی کا ایک اہم اور لازمی حصّہ ہے پودوں کو اُگانے کے لیے ہم جس مٹی کا استعمال کرتے ہیں اُس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ صحت بخش ہو اُس کے اندر پودوں کو زندگی دینے والی طاقت ہو اِس لیے ہم پودے پودے والے سے بات کرکے اُس سے مٹی منگواتے ہیں وہ گاؤں یا پھر کھیت کا مٹی منگواتے ہیں جس میں کھاد ملی ہو اُس میں پودوں کو نقصان پہنچانے والی چیزیں جیسے کنکڑ پتھر بالو یا ریت نہ ہو ایسی مٹی وہ پودے والا ہمیں لاکر دیتا ہے پھر مٹی کو ہم اپنے پودوں میں ڈال دیتے ہیں اور پودے کے لیے کھاد بہت ضروری ہے بہت سے کھاد ہم گھر پہ بھی بناتے ہیں جیسے گھر میں کچن کے مٹیریل سے ہم لوگ کیلا کا چھلکا اور گا جو چیزیں ہوتی ہیں اُس کو ڈال کے ہم کھاد گھر پہ بھی بنا لیتے ہیں وہ کھاد کا بھی استعمال ہم پودوں میں خاص کر گھر میں جو پودھے اُگاتے ہیں اُس میں کرتے ہیں چائے کی پتی پودے اور کھاد سے پودوں کو طاقت ملتی ہے جو دیسی ہے اُس سے پودوں کو طاقت ملتی ہے اور پودے خوب اچھی طرح پڑ بڑھتے ہیں اور پودے ہمیں آکسیجن دیتے ہیں اِس لیے ہمارے اِرد گرد ہریالی ہونا اور پودے اُگانا بہت ضروری ہے اور سب کو ایک پودا لگانا چاہیے اُگانا چاہیے